मूंखे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ इहा ई सलाह ॾियणु थो चाहियां जेके हाणे हाणे सम्झो नएं सिरे खां पैसनि खे बचाइणु ऐं संभालणु जंहिं चालू कयो आहे उन्हनि जे लाइ मां ईअं ई चवंदुसि त पहिरियों त तव्हांखे इहो ॾिसिणो आहे त तव्हांजी पघार इनकम आवक केतिरी आहे उन हिसाब सां ॿुद्धिअ सां दिमाग़ु हणी करे ऐं असां पंहिंजे ख़र्च जो सॼो विवरणु लिखूं पहिरियों भाई घर में मुंहिंजो टोटल महीने में हेतिरो ख़र्चु थींदो ऐं न में सीधे सामान में भाॼियुनि में हिननि में ऐं ॿिए कंहिं ॻाल्हियुनि में सभु उहो ख़र्चु हिकु हंधु लिखिणो वञिणो भाई हिकु हंधु लिखिणो ऐं मुंहिंजी पघार या मुंहिंजी आवक हेतिरी आहे धंधे मां या कंहिं मां बि नौकिरी मां ऐं ॿिए पासे दिमाग़ सां ख़र्चु लिखिणो भाई इहो ख़र्चु आहे ॿारनि जी फी आहे इस्कूलनि जी फी आहे रिक्शा जा भाड़ा आहिनि गाॾीअ जा पेट्रोल आहिनि अहिड़े नमूने सां सभु विचूर वाइज लिखंदो वञे ईअं लिखण खां पोइ बि हिकु अलॻि सां ई बचति कजे त इमरजेंसी में आपातकालीन में कंहिं आपदा में उहो अमाउंट जेको असां जेको बचाए रखूं राशी उहो असांखे केॾीमहिल कमु अचे सम्झो अचानक सां कंहिंजी शादी थी थिए केरु कार्ड ॾेई थो वञे त असांजी उहा सेटिंग थियल हुजे त असां उन मां पैसनि मां उन बचति मां कढी सूखड़ी वठी ॾेई सघूं उन खे कुझु गिफ्ट ॾेई सघूं या केॾीमहिल कंहिंखे एतिरो वेझराई जो रिश्तो हूंदो आहे त सोन जी या चांदीअ जी बि गिफ्ट ॾियणी पवंदी आहे उहो बि असां ॾेई सघूं एतिरो जेको आहे आपातकालीन फंड जे हिसाब सां उहो बचति करे रखिजे या घर में कंहिंजी तबियत ख़राबु थी थिए कंहिं वॾे जी माइट जी अचानक सां या कंहिंजो एक्सीडेंट थो थिए त दवा जे लाइ पैसा खपनि हॉस्पिटल जे लाइ पैसा खपनि या छाजे लाइ खपनि त उहो बि हिकिड़ी ॿुद्धिमानीअ सां सम्झदारीअ सां पैसा साइड करे जमा करे रखणु खपनि त जंहिं सां असांजे आवक जे हिसाब सां असां जावक कयूं माना ख़र्चु ओतिरो ई कयूं जेतिरो असांजो हथ में हुजे जे हो वॾा चवंदा आहिनि न त चादर जे अनुसारु पेर डिघा त असां उन जे हिसाब सां कमु कयूं